हम जे अखन वर्तमानमे उपन्यास खरीदने छलहुँ सुभाष चन्द्र यादवक भोट ओहिमे कोशी क्षेत्रके भोटक विषयमे केना भोट खसायल जाइत छै ओकर विषयमे कथा छलै जाहिसँ एकटा हमरा ई भेटल जे पहिने केहन स्थिति चुनावक छलै आ ओकर जनबाक लेल ई उपन्यास बड़ा हमरा सकारात्मक भेल कारण जँ सभचीज इतिहासमे नहि लिखाइत छै बहुतो चीज समाजक जे छै से साहित्यमे अबैत छै यदि ओ साहित्य उपन्यास साहित्यमे यदि आबि गेल ओ चीज ओ बड़ा बढ़ियाँ होइत छै ओ नीक एकटा दस्तावेज भऽ जाइत छै आ भोट उपन्यासमे ओहि क्षेत्रक जे दस्तावेजीकरण भेल अइ ओ हमरेटा नहि अबयवला सम्पूर्ण समाजक पीढ़ीके लेल लाभदायक हेतनि